हैलो नमस्त होर केह् हाल चाल ऐ अस बी ठीक होर केह् करा दे ओ आं आं हट्टी हैन बूट तुस लेई जाओ कल्ल परसों दा नमां माल आए दा ऐहीं आं नमीं आई दी किन्ने नंबर औंदा तुसेंगी आं पंज नंबर होना नेईं कंपनी दे न तुसें कोह्की कंपनी दा चाहिदा आं ठीक ऐ कोई निं लेई जायो तुस आओ दौं त्रैऽ ज्हार तगर आई जाना आं आं फ्री गै दपैह्रीं एह् बाहर जाना थोह्ड़ा ते आई जाना भी इक्क दौ घैंटे च गै अं आं ओह् अं ठीक ऐ भी तुस आवेओ शामीं भी आं खरी भी तां ठीक